हेलो हाँ हाँ मैं शुभम बेकरी से बोल रहा हूँ आपको क्या चाहिए

मतलब हमारे पास ब्लैक फौरेस्ट कट है चौक्लेट में है भानिला में है और एक आता है मतलब रेनबो केक वहाँ पर सारे तरह के जो फलों के रस को ले कर हम बनाते हैं और एक होता है बट्टरइस्कोच बहुत सारे होते हैं मिक्स फ्रूट होता है एसे ही बहुत सारे होते हैं आपको कौन सा चाहिए एक के जी का तो हम लेते हैं ग्यारह सौ रुपये हाँ हाँ हाँ नहीं नहीं हम आपको होम डेलीवरी कर देंगे मतलब आप अपने घर का आड्रेस हमें बता दीजिए और हम हमारा व्हाट्सब्ब में आप हमें सेन्ड कर दीजिए हम आपके केक को आप के घर के पास ही हम आपको दे देंगे हाँ हाँ हाँ हम दे देंगे और एक बात आपको केक में क्या लिखना है मतलब नाम क्या लिखना है राघव हाँ हाँ में लिख दूँगी और आपको जो ऊपर वला वो कैसे थीम में चाहिए जंगल वला थीम मतलब जो थीम होता है मतलब कौन से कलर में चाहिए हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ मैं आप के पास भेजूँगी और आपको को जो फूल वाले केक पसंद है या सीधा सादा वाला केक पसंद है फूलों फूलों वला हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ क्या मैम हाँ हाँ हाँ मैम ये वो सब हम रखते हैं

हाँ हाँ हाँ जी मैम हमारे पास बेलून हो गया कैन्डल हो गया ये सब हैं

हाँ हाँ हाँ हाँ जी मैम में आपको भेज दूँगी ओके में रखती हूँ मैम हाँ हाँ रखिए हाँ